ड्रॉइंग जो शौक़ु मूंखे नंढपण सां आहे मूंखे आर्ट करणु ख़ूब वणंदी आहे पहिरों मुंहिंजे पास हेतिरा रंग न हूंदा हुया तंहिं महिल थोरो घणा पैंसिल कलर क्रियॉन्स थोरा वॉटर कलर्स बस हे ई रंग हूंदा हुया त थोरा घणा मां ड्रॉइंग थोरी घणी ई करे पाईंदी आहे लेकिन ॿियनि खे ॾिसी मन ॾाढो थींदो हुयो कि मुंहिंजे पास बि सुठा सुठा रंग हुजनि त मां बि बढ़िया बढ़िया ड्रॉइंग कयां लेकिन हाणे विहांव जे पोइ भॻवानु सॼो कुझु ॾिनो तै भॻवान जा शुक़राना ऐं धीअ खे ख़ूब रंग हूंदा अथसि त हाणे मूंखे जॾहिं बि मन थींदो आहे मां पंहिंजी धीअ जा रंग खणी करे पोस्टर कलर क्रियॉन्स कलर स्कैच पैन हाणे सभु रंग खणी करे मां ड्रॉइंग करणु हुन सां गॾु वेही रहंदी आहियां मूंखे ॾाढो आनंदु ईंदो आहे